मिथियो मोब्लिबजों जोङो बोजाब्ला जोङो मोब्लिबखौ आखाइ गिसिफोरजों जोङो दांनो नाङा मानोना जों आखाइ गिसिजों दाङोबा जोङो बोजायो मोब्लिबजों आरो जेरै बार बारहुंखाजों दंफांफोर लामा सामाफ्राव बायनानै थायोब्ला पस्ट खुन्थियाफोरा बायनानै थायोब्ला बेफोरखौ जोङो खाथियाव थांनो नाङा आरो जोङो बेफोरो चर्ट जाला बायनानै थायो आरो जों खाथियाव थांनो नाङा कारेन्त बानायग्रा फैयागौ मानि मानोना जोंनि थाखाय जोंनि थाखाय कारेन्ता जोबोद गिथावना आरो जोङो बेफोरखौ गोदाव सोराव दोनला बायनो नाङा कारेन्त गोनां बुस्थुखौ मानोना कारेन्त जों जोङो बोजायोब्ला मानसिया माबादि देहायारि लोरबां जायो बेमार आजारफोरा नारसिनो हमो जों बेफोरनिफ्राय जेब्लाबो जानगाराव थानांगौ आरो बेफोरनिफ्राय जों गोजानाव थानोब्ला जोङो कारेन्त गोनां बुस्थुफोरखौ जोङो दांनाङा आरो आखाइ गिसिजों जों माब्लाबाबो दांनो नाङा माबा मोनसे चर्ट जानानै थायोब्लाजों बेनि खाथियाव थानो नाङा आरो जों बेबायदि नांलाबायबाथ' कारेन्ताव बोखागोनानो ना मानोना बेनिखायनो कारेन्त बुस्थुखौ कारेन्त बुस्थु बिबायदिनिफ्राय जों गोजानाव थानांगौ मानोना कारेन्ता जोंनि थैखौ बोगारो थैखौ बोनानै जोंनि देहाया बिबादि लोरबां जायो आरो बोजानानै बेफोरनो आरो जों कारेन्त मोब्लिबनिफ्राय चर्ट निफ्राय गोजानाव थानांगौ